आङो एल पि स्कुल खौ बै जोंनि न' खाथिनि गौरां बे माया गौराङावनो फरायदों आरो ना एल पि स्कुल फरायखांनानै आं खनसेबो फेल जाफेराखै आरो ना फा ओमफ्राय बे जोंनाथ' गोदो फर सिमल' जाखायोमोन बे एल पिनिफ्राय वान टु थ्रि फर फाइफ बाथाय जोंहा बे हाइस्कुलाव गलाङोमोन आरो हाइस्कुलाबो जोंनि बे एल पि स्कुल खाथियावखामोन गामि खाथियावनो गौरां एल पि स्कुल होनो आरो बे जोंनि न' खाथियावनो बारा गोजान जाया जों बेखौ थाबायनानैनो थांखायोमोन आरो गोदोथ' बेग बो गैया माबो गैया आखाइयावनो लानानै थांनांगौ जायोमोन थांनानै बिदिनो माबा बे मा एल पि पास जानानै फाइफखौबो बे गौराङावनो फरायदों आरो गौराङाव फरायनानै पास जाबाय जायै जायै जाबाय बिदिनो ओमफ्राय मेट्रिक फाइनालाव थाबथाहैदों आरो मेट्रिक फाइनालखौ फरायनो बे फरायबाबो फरायबाबो गोसोआवनो थानो रोङामोन बोरैबा फेल जाफ्लांबाय खेबसे ओमफ्राय बिदिनो फरायनायावबो बारा उन्दुनो ओंखारोमोन बिरादनो फरायबाबो फरायबाबो उन्दुनो ओंखारबाय थायो बिमा बिफाजों बुजालायो मोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खुनुरुखुम खननैयाव पास जादों आरो खननैयाव पास जानानै आङो बै गार्लस माबा नाराबारि कक्राझार नाराबारियाव माबाखौ हा लाहैदोंमोन मेट्रिक पास जानानै बावबो फरायफुंनाय जायासै फरायफुंनाय जायैयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय हाबा जाबाय आरो हाबा जानानै दा बिदिनो गथ' ग'थाय दङ गथ' आङो गोदोथ' जेनबा माबा जानो लुबैदोंमोन फरायनाय समाव मा होनो बे मोजाङै फरायनो हायाबाबो गोसोआथ' गोसोआवथ' जेनबा बे माबाखौ जानो लुगबैदोंमोन आरो ना मा होनो डक्टर जानो लुगैदोंमोन जाफुंनो हायासै गैया आङो दा बेखौनो दा आङोथ' फरायनो हायासै नालाय आंनि साननाया जाफुङासै नालाय दा फिसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनानै आंनि साननायखौ दा जाफुं होनो लुबैयो आरो डक्टर जाजानो लुगैयो आरो ना हायाबाबो मोजाङै एसे फरायहोनानै खस्थ' मस्थ'यैबाबो दा फिसाफ्राथ' दा फरायगासिनो आरो ना फरायगासिनो दा फरायनानै नायसै खाफालाव मा दं जाफुङो ना जाफुङालाइ आंनि जेनबा गोदोनि फरायनायनि साननाया बिदि आरो बिदि सान्दों आरो दा